मधुबनी जिलाके स्वास्थ्य केन्द्रमे बहुत सुन्दर डॉक्टर वैद्य कम्पाउण्डर सभ ठीक ठाक अछि मुदा जे प्राइवेटके गुण अछि ततेक सरकारीमे गुण नहि अछि कि बुझलियै प्राइवेटमे ई गुण अछि ओतय तऽ जायब डॉक्टर आबिके देखि लेत सुनि लेत रिपोर्ट दऽ देत ई दऽ देत मुदा सरकारीमे हैत डॉक्टर एगारह बजे औताह या बारह बजे औताह ओकर कोनो ठीक नहि छन्हि हँ मुदा प्राइवेटमे दाम बेसी ल लगैत छै हँ आ सरकारीमे कम फीस लगैत छै तैँ सभ सरकारीमे जाइत छै हँ सरकारीमे जाइत छै मुदा जे डॉक्टर प्राइवेटमे दू दिनमे ठीक कऽ देत मुदा सरकारीमे पाँच दिनसँ कम नहि लगैत छै कमसँ कम हँ जेनाकि रुपौली गाममे स्वास्थ्य केन्द्र अछि मुदा एहिमे डॉक्टर नहि बैसल अछि कम्पाउन्डर नहि बैसल अछि किछ नहि बैसल अछि सभ अपन झञ्झारेपुर ब्लॉक या मधुबनिए ई जे ई मे अपन टाइम बिता दैए मुदा गामपर आबि मतलब स्वास्थ्य केन्द्रमे झञ्झार रुपौलीके स्वास्थ्य केन्द्रमे नहि अबैए हँ तैँ हम प्रयास करब जेना प्राइवेटमे डॉक्टर अबैए ई वैद्य अबैए कोनो चीज अबैए कम्पाउण्डर अबैए एनेहिते रुपौलियो गाममे रुपोलियो गाममे डॉक्टर बैसतए वैद्य बैसतए लोकके सुविधा होइतै चिकित्सा अबितै सभटा चीजके गुण एम्बुलेन्स अबितै बारहो मा चौबीसो घण्टा डॉक्टर बैसितए वैद्य बैसितए आ माहौलो एकटा दोसर तरहके भऽ जाइ छै मतलब अहाँ नीकसँ रुपौलियो गाममे लोक बुझितै हँ डॉक्टर बैसैए आओर की कहब हँ डॉक्टर बैसैए